किसान अपन खेती करै छै खेती केलक बड़ बढ़िआँ जे गहूम बाउग केलक गहूममे बहुते धुनि नहि रहल हवा रहल गहूम सुति रहल नहि भेल रौद रहल सुखा गेल मौला गेल नहि होइ छै किसान जान हत्या करैलए पहुँच जाइ छै जे हमरा आब खेती कोनो सरकारी उपाय देने नहि छै हम कऽ कि सकै छी आब तऽ हम अपन आब कि करब गहूमो नहि भेल दोसर छै जे धान जे बाउग केलक बिआ पारलथि बिआमे बाढ़ि चलि आएल दहा गेल नहि भेल बिआ नहि भेल खाद अगर आनलथि कोनो भी चीज तऽ नहि होइ छै बाढ़ि चलि आबै छै तऽ नहि भेल अपन तऽ किसान अपन ठीक लागल जे आब कोन उपाय छै जै सरकारो कोनो उपाय कोनो सुविधा देने नहि छै कोनो चीजके लाभो छै नहि तऽ आब हमरा कि हेतै रुपैओ नहि छै जे आब फेनोसँ जे कोना कि करिए जे हेतै बाढ़िमे दहा गेल धान बहुते भेल मौसरिएमे पानि बहुते पड़ि गेल तऽ ओ मौसरी नहि भऽ रहल छै ओ मौसरी कोना हेतै तऽ पानि बहुते छै बरसा बहुते बरसि गेलै इएहसब तऽ पानि बहुते पड़ि गेलै तऽ फेनो नहि भऽ रहल छै तऽ कोना कि हेतै किसान औना रहल छै जे एतऽ गहूम नहि हमरा भेल नहि मौसरी भऽ रहलैए तऽ कोना कि सकै छी हम कोनो उपाय नहि अइ कोनो सरकार लाभो नहि देने अइ तऽ हमरा बुते कोना हेतै नहि भऽ रहल छै ई चीजके सुविधा नहि छै ई चीजके सुविधा दऽ रहल छै तऽ किछु तऽ लाभो नहि छै किछु तऽ सुविधा नहि छै गहूमो सुति रहल नहि भेल मौसरिओ नहि भेल नहि धाने भेल नहि दाइले कोनो चीजके भेल कोनो सुविधा नहि रहै देलथि सरकार कोनो सुविधा नहि अइ यहाँपर तऽ हम कि कऽ सकै छी आब अहीँसभ बताउ कोनो चीज नहि भऽ रहल छै पानि गहूमो भेल तऽ भऽ रौद भेल सुखा गेल नहि भेल बरसा भेल बुन्नी भेल सबटा गहूमो सुति रहल हवा बहऽ लागल ओ अनधुन नहि भेल सुति रहल गहूमो खराब भऽ गेल अपन अनाजो खराब अथिओ खराब सब समान खराब किछु नहि भेल कोनो सुविधा नहि अइ एतऽ हमरा पासमे